म्हाजें घर हें खेडेगांवान आसा तर खेडेगांव म्हटलें की टुरिस्टाक किंवां शहरान रावपाचें लोकाक खूब आवडटात ते हांगसर येयले की तेंकां इतले मनांतल्यान आनंद जाता खूश जातात तीं किद्याक म्हणल्यार खेडेगांवान किंवां टुरिस्टाक तेंची सदांची जग जगणूक आसता ती वेगळी आसता तितून सगळें प्रदुशणाचें आसता चडशें पूण खेडेगांव म्हटले की हांगासर प्रदुशणाचें नांवूत ना आमचे तर खेडेगांवान प्रदुशणाचें नांवूत ना कारण हांगां बरी नैसर्गीक वातावरण आसा सगळीं चारूय बाजुनी झाडां मागी मदीं एक गांव आसा असो तर ते गांवान एक नदी आहा त्या नदीयेयी नदीचेर लोक गर्मे दीस आसता तेन्ना खूब जाण हांगसर पळोवपाक येता न्हांवपाक येता तीक ती न्हंय गर्मे दिसांनी सुकता उदक तिचें कमी जाता जेणे करून लोकांक ते न्हंयचेर न्हांवपाक मेळटा तशेंत लोक आतां कितें करता रवी आयतार म्हणात किंवां आनी खंयचेंय दिसा हॉलिडे आसता तेन्ना किंवां सुटी आसता तेन्ना अशें लोक खूब गाडये करून न्हांवपाक येता दि एक एक दिसाक खूब चाळीस चाळीस गाडयो आसता ते आपल्या बारीक बारीक भुरग्यांक सुद्दां थंय घेवन येता किंवां तें एक सामकें नैसर्गीक उदकशें नॅचरल वॉटर सामकें आनी अशें म्हणटात की डॉक्टर सुद्दां म्हणपाक लागला जितकें तूं नैसर्गीक वातावरण रावता तितलें तुजें आरोग्य बरें उरता सो तेका लागोन लोक एक अनुभव असो घेवपाक लागोन हांगसर आमच्या घराच्या कुशीक एक नदी आहा तिचेर लोक खूब खूब न्हांवपाक येतात